अस्पताल ऐं स्वास्थ सुविधाऊं जी कमियुनि खे परियां करण लाइ राज्य ॾाढो कुझु कयो आहे जीअं त अस्पताल जी कमी ईअं परे कई अथईं त भई कंहिं माण्हूंअ जी तबियत अगरि ख़राबु थी थी वञे ऐं हू किथे परियां आहे यां अधु राति जो थी थिए त हू एंबोलंस खे सॾु कराए सघे थो एंबोलंस जो नम्बर हिकु ॿुड़ी अठ थींदो आहे पोए एंबोलंस जल्द सां जल्द ईंदी आहे ऐं मरीज खे वठी अस्पताल हली वेंदी आहे पोइ मरीज जो इलाजु थींदो आहे ऐं घणई अस्पताल फ़्री बि आहिनि जिते मरीज जे इलाज लाइ पेसा कोन लॻंदा आहिनि ऐं फ्रीअ में इलाजु थी वेंदो आहे ई ग़रीबनि लाइ ॾाढो सुठो इंतज़ाम आहे राज्य ईअं कमी दूरि करे ॾाढो सुठो कयो आहे